हम मैथिली समझते हैं हिन् मैथिली समझते हैं मगर हम हिंदी बोलके जो है अपनी मैथिली को बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं इसलिए की जो हमारे मैथिलि भाषा जो है हमारी फ़ैमली के अंदर की पूरा गाँव के अंदर बहुत मीठा भाषा है हम मीठा भरी भाषे को जो है नहीं भूल सकते हैं इसलिए की जो मैं हिंदी भी बोल लेती हूँ आर हिंदी बोलने के बाद जो है हम मैथिली में भी मैथिली के सम्मान करते हैं यह सम्मान करके जो है हम अपने परम्परा को नहीं भूलते हैं हम बहुत से प्यार से हर अथि के मीठा हम किसी से बात भी करते हैं तो हम हिंदी वाले को हिंदी से बात कर लेते हैं अपनी मैथिली भाषा जो हैं हम अपनी मैथिली में ही बात करते हैं इसलिए की जो हमें मैथिली बहुत अच्छा लगता है हम अपनी फ़ैमली में भी मैथिली बोलते हैं हमारी फ़ैमली में जो है मैथिली ही बोला जाता है मगर हम बाहर निकलने के बाद हिंदी वाले कोई मिल जाए तो हिंदी में बात कर लेते हैं मगर हमारे भाषा जो है हमारे मिथला के जो है भाषा है वह बहुत मीठा भाषा है हम इसको भूल नहीं सकते हैं और प्रेम से इनकी बढ़ाने की वह करते हैं मगर हिंदी में भी कोई मिल जाए तो हम हिंदी में बोल सकते हैं बोलते हैं सबसे मीठा भाषा अपना फ़ैमली में हिंदी में सब में बोल लेते हैं